جی ہاں مجھے کئی فنکاروں اور آرٹ کی تحریکوں نے متاثر کیا ہے مجھے سب سے زیادہ متاثر سرلسٹ تحریک نے کیا جس نے خوابوں اور حقیقت کی بیچ کی سرحدوں کو مٹایا اس تحریک کی فنکار سالوں اڈور ڈالی اور رینی میگزیٹ میرے پسندیدہ ہیں ان کی تصویر خیالات کو چیلنج کرتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں مجھے تصویری فن مجسمہ سازی اور سٹریٹ آرٹ بھی بہت پسند ہے بینکسی کا کام سادگی اور طاقتور پیغام کے لیے متاثر کن ہے میری اپنی تخلیقات میں میں نے ان سے سیکھا کہ فن صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اظہار بھی ہے میں سماجی موضوعات پر کام کرنے والے فنکاروں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں ان کا آرٹ لوگوں کی زندگی اور مسائل مسائل کی عکاسی کرتا ہے مجھے وہ فن کا بھی متاثر کرتے ہیں جو روایتی طرز کو جدت سے جوڑتے ہیں